ہیلو السلام علیکم ورحمۃ اللہ جی میں آپ کے مطلب آیا ہوں ایک دھوتی مرزئی دھوتی کے لیے کیا مرزئی دھوتی آپ کے پاس ہے جی جی مجھے ایک اچھی کوالٹی کی دھوتی چاہیے جو نرم ہو وہ جلدی خراب بھی نہ ہو اور نماز کے لیے بھی موزوں ہوں کیا آپ کچھ دکھا سکتے ہیں جو ایسی کوالٹی ہو جو بہت بہترین پہننے میں کمفرٹیبل معلوم ہو

اچھا اچھا اچھا اچھا یہ بتائیں کہ یہ کیا یہ سب دھوتیاں سفید رنگ میں ہیں یا کوئی اور رنگ میں بھی موجود ہیں آپ کے پاس جی جی جی جی جی جزاکم اللہ خیر شکرا جزیلا واحسن الجزا